مجھے بھی اپنی فیملی میں رہنا بہت زیادہ پسند ہے اورمیں اپنی فیملی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہوں گی میں ہمیشہ اپنی فیملی اپنی خاندان کے ساتھ ہی رہنا چاہوں گی یہاں پر میری بہت ساری خوبصورت یادیں ہیں میرے بچپن کی یادیں میں کیسے بڑی ہوئی میرا ایڈمیشن ہوا میں اسکول جانے لگی میرا ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائپ آف برتھ ڈے سلیبریٹ ہوا کیسے میں اتنی بڑی ہو گئی میں اسکول سے کالج گئی کالج سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اور وہ سارے دن میں یاد کروں گی وہ سارے دن بہت زیادہ خوبصورت ہیں میری بہت سی خوبصورت یادیں ہیں جیسے کہ بچپن میں اسکول جانا صبح صبح اٹھ کر مجھے بہت زیادہ پسند تھا اسکول جانا اور اب میں بڑی ہو گئی ہوں لیکن مجھے بچپن کی بہت ساری یادیں یاد ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت یادیں ہیں جسے میں کبھی نہیں بھولنا چاہوں گی میرا بچپن اور اس کی یادیں